ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر مسلسل ترقی ہو رہی ہے یہاں كے جتنے بھی شہر ہیں وہاں كے لوگوں كو سفر كرنے میں خاص مشكلات كا سامنا نہیں كرنا پڑتا كیونكہ ان شہر كے لوگوں كو آسانی سے نقل و حمل كے لیے آسانی ہوتی ہے پر اگر ہم بات كریں دیہی علاقوں كی تو وہاں كے لوگوں كو سفر كرنے میں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں تھوڑی مشكلات كا سامنا كرنا پڑتا ہے كیونكہ وہاں پر اس طرح كی آسانیاں ابھی بھی میسر نہیں ہوتی ہیں جس سے وہ لوگ كافی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور اسی طرح سے دیہات كے علاقوں كی سڑكیں بھی كچھ زیادہ اچھی نہیں ہوتیں جس سے وہاں كا نظام بہتر نہیں ہو پاتا اس كے لیے ہماری سركار كو اس پر غور كرنے كی سخت ضرورت ہے